हलो नमस्ते मैम हमको आपकी सॉप से खिलौने चाहिए था और अच्छी सी महँगी महँगी चाहिए था सामान हाँ औ अच्छा रहना चाहिए थोड़ा देखने में हमारे तीन बच्चे एक गुड्डा गुड़िया चाहिएगा क्योंकि मेरे बच्चे का जन्मदिन है हमको अच्छी चीज़ देनी है इसीलिए बोल रहे हैं कितने तक है

हमको हज़ार तक चाहिए था किस किस किस कलर का है

हाँ हमको हरा नीला चाहिए था और लाल ठीक ठीक है टाइम निकालकर हम आने आ रहे हैं आपकी दुकान कहाँ पर है कितने समय तक खुला रहता है ठीक है ऐसी गिफ्ट रहना चाहिए मेरा बच्चा देखे ख़ुश हो जाए में कोई कमी नहीं उनमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए हम आपकी दुकान का नाम सुने हैं इसीलिए आपसे बोल रहे हैं हम उस हम उस दुकान का बहुत तारीफ भी सुने हैं आपकी दुकान पर खिलौने अच्छे मिलते हैं छोटी और मुझे छोटी कार चाहिए रिमोंट वाली

ठीक है हमको अच्छा से अच्छा चाहिएगा बस यही है इसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए हाँ खराब नहीं रहना मेरे बच्चा नहीं तो ख़ुश हो जाएगा अच्छा सामान आएगा तो ठीक है हाँ मुझे अपनी लड़ दीदी की लड़की को भी देना है कब तक आएँ ठीक है इस समय दुकान में सामान है ना आपके ठीक है जो कलर है वही कलर हमको चाहिएगा नमस्ते मैम